हमरासबके मुजफ्फरपुर जिला से एते हैटकऽ घरो छै ओइमे अथी रास्ता के व्यवस्था नै छै कम से कम बीस पच्चीस किलोमीटर चल कऽ आबे जाइ परै छै गड़ी उड़ी पकरै के लेल बच्चो सबके तबयत खराब हो जाइ छै त राइत बिराइत हमरासबके सोचे परै छै क टेम्पू टुम्पू बुक कैली त भड़ो अहीँ से दाहीँ ले लेलक ऊपर से हमसब गरीब आदमी चले के लेल व्यवस्था नै कभी पानी ऊनी आ जाइया त डूब डाब जाइ छी हमसब अइ बात पऽ सरकार सब ध्यान नै दे रहल है एकोबेर हमसब गरीब आदमी डूब जेबै त फिर त आदमी लोग सरकार फिर आगे बढ़तै केना जब पब्लिके नै रहतै त अइ ले कऽ सरकार अभी तक कोइ उम्मीदे नै लगाए रहलै मुजफ्फरपुर जिला मे हँ बच्चो सबके अगर पढ़ाबु जाइके परै छै त स्कूलो बहुत दूर छै की ओइमऽ जतै त जतै बच्चो सब केना जेतै छोट छोट बच्चा मुजफ्फरपुर जिला मे अभी साधन बहुत कम छै समझ से बाहर है की गरीब आदमी केना खतै आ केना जतै क महँगाइयो एतना हाइ फाइ कऽ देलकै सबचीज के की अथी वला जमाना कऽ देलकै जे आब पहिले के कैसहु खा लेलकै आबके आदमी सोचे परै छै ओइसबमे की केना रहतै आ केना नै रहतै समझ से बाहर है कुछ सोचे वला बात होइ छै की अइ जगह पऽ टेम्पूओ नै हाली अबैत रहै छै कम सँ कम अगर बच्चो बेमार परल रहै छै त तीन तीन घण्टा वेट करै के होइ छै अबै छै अबै छै तबतक बच्चो सब बेमार मे बहुत हालत गम्भीर हो जाइ छै की न लऽग मे हॉस्पिटल है न कोइ चीज है समझ से बाहर है हॉस्पिटलो रहितै त लऽग मे त एगो स्वाभाविक बात छलै की चलो हॉस्पिटल लऽग मे है लेकिन यहाँ त तीस पैतीस किलोमीटर दूर से आब जाइ के परै छै क समझ से बाहर है सरकारी काम भी एक्कोगो नै अबै छै जे होइ छै से अपन ऊधरे सब कऽ लै छै मुजफ्फरपुर जिला मे कोइ चीज के साधने नै व्यवस्थे नै हो रहलै त आदमी न आगे गरीब बच्चा के केना पढ़एतै केना आगे बढ़तै